बैतुल मध्य प्रदेश का एक ज़िला है यहाँ एतिहासिक तौर पर ताप्ती नदी है जो बैतुल के मुल्ताई तहसील से निकलती हुई खम्भात की खाड़ी में गिरती है और यह बैतुल बैतुल ज़िले में यह प्राचीन प्राचीन काल में जो अकबर के नौ रत्न थे उसमें एक एक था टोडरमल जिसके द्वारा अखंड भारत अखंड भारत का केंद्र बिन्दु यहाँ बैतुल का बरसानी बताया गया है और यहाँ पर प्रसिद्ध तौर पर जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी है यहाँ बालाजी घूमने के लिए बालाजीपुरम है जो जिसको भारत का पाँचवा पाँचवा स्तम्भ पाँचवा तीर्थ इस्थल स्तम्भ बोलते हैं और यहाँ बैतुल में चिचुलिक चिचोली के पास में एक गाँव है मलांजपुर है वहाँ पर भूतो भूतो जहाँ भूतों का मेला उभरता है ऐसा कहते हैं और बैतुल में एक मात्र कारखाना है जहाँ पर घड़ियाँ बनाई जाती है और यहाँ बैतुल बैतुल जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में में बसा हुआ है और यहाँ से प्रमुख नदी है जैसे ताप्ती हो गई तवा हो गई वर्धा यह सारी नदियाँ जाकर नर्मदा नदी होशंगा के होशंगाबाद के पास में जो नर्मदा नदी है उसमें जाकर मिलती है